हेलौ आं जे नोंथांनि दखानाव गोबांनो हासार लाबोदोंमोन जोलै लाबोदोंमोन दा फैसाखौथ' आङो बै मासाव होथ'नो हानाय नंला मानो होनब्ला दैज्लांआव माइ गाइबाय गोबां खरसा जाबाय बेबायदिनो फैसाखौनो खामाय स्लाबनो हाथ'यासै नोंथाङा एख माससो नेथ'दो आं फैगौ मासाव नोंथांनो बे बाखिखौ होजोबनाय जासिगोन

एसे थारमानि आङो दुयस' थिनससो होगोरनोसै माखासेआ थाथोंसै खाइदा खालामनानैबो होनसां ओमफ्राइ औ

औ ए आंबो एसे एसे हैनानै माखासेखौ फैगोन मासाव आं होजोब थारसै नों सिन्था दाखालामसै

नांनाया नामागौआ थारमानि दाथ' माइया बावलायानोसै बेवहाय मानि मोजां जाखांनायनि इउरिया नांदेर गौमोन फन्द्र' खिजिसो बेखौ आरो एसे होनानै माखासेखौ बाखि गारबोनोसै नोंथाङा मानिबा नो जाबाय

औ दाथ' आर नै मैगं खुबैनांगौ जाहैबाय बेहायबो नांगौ जाहैबाय बेगर बेला हासार उफाय गैया औ औ औ औ

औ

दा जोंबो मावा बाबो गवा मावनानै बेखौ फाननाय जानाय उफाय गैया दे होमबा दे